हम आसपास हम हमारे गाँवों और शहरों के आसपास मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर घूम घूमने और भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं क्यों क्योंकि हम हमें वहाँ पर मन की शांति मिलती है और सुकून मिलता है और वहाँ के जो पुराने इतिहासकार मंदिर है उनकी नक्काशी वगैरह वास्तुकला देखने के लिए जाते हैं